हमरा गाँवमे कोशी कमला बलान जे छै से बहै छै आओर ओहिसँ जे छै से बहुते जे छै से हमरा सब कऽ सुविधा मिलैया जेना हमसब धान पटौनी केलहुॅं जेनाकि ओहिसँ हमसब जल भरि कऽ ओतऽ सँ भोलाबाबा सब पर सेहो चढ़बै छी विदेश्वर स्थानमे जेना भऽ गेल उगना महादेव सबमे चढ़बै छी आओर हमरा गाँव सऽ जे छै ओ जे गेल छनि कमला जेना कमला लखनदै एकटा गेल छनि आओर हमरा गाँव सऽ जेना एकटा भऽ गेल झंझारपुरसँ अपन गाँवे क्षेत्रमे पड़ै छै जेना कमला जे छै ओहो चलि जाइ छै कोशी जे छै बगलमे ओहो जाइ छै तऽ हमरा घरके सटल जे छै से कोशी कमला आओर बलान जे छै से तीनो सटले छै आओर ई नदी जे छै से बहुत ही नीक नदी छै जाहिसँ हमरा सबके बहुत फायदा मिलैया जेना धान रोपनी सबमे बहुते फायदा मिलैया हमरा सबके आओर एहि सबसॅं रोजी रोटी चलै छै जेना